दौरु में पारिवारीक़ बदलाव कहिड़ो थी रहियो आहे अॼु जे दौरु में पारिवारीक़ु हिकदमि चेंज पहिरियों खां हिकदमि ई बदलजी वियो आहे पहिरीं ज़माने में त वरी बि लेडीज़ जॉब न कंदी हुई कमकारु न कंदी हुइयूं अॼु जे तारीख़ में सभु लेडीज़ बि जॉब कंदियूं आहिनि त हस्बैंड्स खे स्पोट कंदियूं आहिनि मां बि पाण सुबुह जो उथी करे पंहिंजे हस्बैंड जो जेको बि बैंक बैंक अकाउंट आहे मां उहो संभालिंदी आहियां जेके बि हिसाबु किताबु करे ॾिनई बैंक में वञी करे चैक करे ईंदी आहियां की कहिड़ा चैक आया आहिनि बैंक बैंक में पैसा डिपोसिट करणा हूंदा आहिनि कुझु ट्रांज़ेक्शन्स करणा आहिनि कुझु चैक्स बाई चांस बाउंस थी वञे त उनजे बारे में नेक्स्ट प्रोसिजर छा आहे ऐं या कहिड़ो न्यू अकाउंट खोलणो आहे अॼुकल्ह जे न्यू न्यू प्रोसेस चालू थी विया आहिनि बैंक में आर डी खोलण या त पोइ वरी रिकरींग आकाउंट चईंदा आहिनि जंहिंखे या एफ डी चईंदा आहिनि फिक्स डिपोसिट अकाउंट आहे त घर में वेठे त इहो कुझु थी न सघंदो गॾु बैंक में ज़रूर ॿाहिरि निकरबो त त इनजी थोरी जानकारी मिली वेंदी आहे ऐं उनजे मथां मां हलंदी आहियां मां पंहिंजे हस्बैंड खे फुल स्पोट कंदी आहियां मुंहिंजे हस्बैंड जो शॉप आहे मां कॾहिं कॾहिं ज़रूरत पड़ण जे टाइम ते मां शॉप ते बि वञी करे वेई करे इन्हनि खे हेल्प कंदी आहियां